नमस्ते सर मसाज करवाना है पूरे बॉडी का पूरे शरीर में बहुत है कितना क्या पैसा कैसे लगेगा कितना कैसे क्या होगा और कम नहीं हो सकता है तो इतना ज़्यादा हम लोग कहाँ से दे पाएँगे ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत तो कम करना चाहिए न बहुत ज़्यादा बोल रहीं हैं आप और क्या आपके यहाँ सुने थे बहुत अच्छा मसाज होता है

ए सी ओसी लगा हुआ आपके वहाँ आपके यहाँ ए सी ओसी लगा है मसाज वगैरह और की व्यवस्था है सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं आपके यहाँ कब खुला रहता है कितने समय किस दिन किस किस दिन और हाँ किस दिन खुला रहेता है नहीं तो हम आएं तो बंद रहे तो फिर हो गया आपका दुकान कहाँ पर पड़ता है टारी के सकरा तिराहा पर दुकान का नाम क्या है विजय लक्ष्मी नमस्ते ठीक है फिर रखते हैं